दस ग्यारह बारां तेरां चौदां पंदरां सोलां सतारां ठारां उन्नी बीह् इक्की बाई त्रेई चौबी पंजी छब्बी सताई ठाई नत्ती त्रीह् कत्ती बत्ती तेत्ती चौत्ती पैत्ती छित्ती सैंती ठैंत्ती ठत्ती उनताली चाली कताली बताली